हय हय ता

आं हां

आं हां आं आं हां न्हू तुमकां तुमकां कसले जाय हिंदू जाय काय क्रिश्चन जाय तुका आं आं आं आं आं आं आं आं आं हां जाणा जाणा आसा आं आं आसा आसा तसले आसा हांगा अशें हरम हरमाल अशें हा अर्माला थंय होय दोन दिसांक तरी जायना तुका लग्ना म्हणटा पूण एक चार आं आकर कुडो बी अशें करपाक आं हां आं तेंची रेट आसा हां हां सगळो सांग वीस हजार बी सांग तुमकां चड डिसा जाय न्हू चार पांच दीस वीस हजार आं पळयता आं आं आं कळें कळ्ळें दिसाक दिसाक तुका राव सांगता दिसाक तुका वीस वीस हजार पडटलें ना दिसाक ना ना ना तशें तें कोण येता ना अशेंच गे आमी दितात तेका ते हय रेंटाक दिता हय तुळस बी सगळें आहा थंय मातयेचें बी सगळें लग्न करतां तशें सगळें आहा हय जातें आहा हें आहा मुसाळ आहा जात्या हा मुसाळ आहा आं हां आं हां आं सांगता सांगता हां हां हय सगळें आ दारा बी आहा आ आठ दिसांक वीस लाख जातलें ना ना दोन लाख दोन होय हय हय दोन लाख दोन लाख येयलें तें चुकोवन दोन लाख जातले आं पळयता तरी पळयता जाता जाल्यार तूं आमचेंच न्हू हय हय आं होय तशें सगळे सगळे आहा बरें आहा लग्नाचेच ते घर

आं आं बरें बरें बरें आ तुमकां बी